हँ हम एन जी ओ के हेड बाजि रहल छी हमर नाम अनुपम कुमारी यए अहाँके ग्रामके की समस्या यए से कहू अहाँके ग्रामके महिलासभके की समस्या यए से कनि बताबू अहाँके ग्रामके महिला पुरुष बुजुर्गसभके की समस्या यए से मतलब कहबै ने तखने ने हम समस्याके समाधान निकालबै कहू की समस्या यए अहाँके गामके हेलो हेलो हेलो हँ आवाज आवाज नहि अबै छलय हँ तऽ तखन अहाँ अहाँ अपना अहाँ अपना ग्रामके हमरा असुविधा बतेबै तखने ने हम ओकर व्यवस्था करबै जे केना की कयल जेतै महिलाके ब बुजुर्ग पुरुषसभके वृद्धा पेंशनसभ भेटैत यए ने ठीक छै तखन हम रखै छी हम अहाँसँ बादमे बात करै छी ठीक छै